मां सिलाई करणु वेहंदी आहियां हुन में ट्रेवल बैग सिबंदी आहियां उन में ट्रेवल बैग में हेॾी महिनत हूंदी आहे हुन खां पोइ परेशान थी वेंदी आहियां ॾाढी मां उन में ॿ या टे त खीसा विझणा हूंदा आहिनि ऐं हुन ये बावजूदि टे चारि मीटर हुन में बैल्ट विझणी पवंदी आहे हुन खां पोइ बि फिनिशिंग धारण में ॾाढी ई तकलीफ़ थींदी आ्हे